आस पास जे शहरनि में मां ॾाढो वेंदो आहियां गांवनि में बि वेंदो आहियां कम जे उद्देश्य सां बि वेंदो आहियां दरबार जे उनसां बि वेंदा आहियूं आस पास जे मंदिरनि में बि वेंदा आहियूं ऐं गांवनि में ॾाढा हाणे स सुठा सुठा मंदिर ठही वियां आहिनि संजय पाठक बढ़िया बढ़िया मंदिर ठहाराइ छॾिया अथई असां उन्हनि मंदिरनि ते मथो टेकण वेंदा आहियूं मंदिरनि ते वञण सां बि शांती मिलंदी आहे त इन करे असां गांव गांव में मंदिर आहिनि बढ़िया बढ़िया मंदिर ठही विया आहिनि और आस पास जे शहरनि में जबलपुर सतना वग़ैरह असां त वेंदा रहंदा आहियूं कम जे कारण बि वेंदा आहियूं और कुझु घुमण बि वेंदा आहियूं जबलपुर हितां खां सौ किलोमीटर आहे ट्रेन में वेंदा आहियूं बढ़िया मजो ईंदो आहे सतना बि बढ़िया मजो ईंदो आहे सतना बि वेंदा आहियूं सतना रीवा आस पास जे सभनीनि शहर में वञण सां सुठो बि लगंदो आहे वेंदा बि आहियूं घुमण बि वेंदा आहियूं शहर कोई न कोई बढ़िया साथी बि हुते मिली वेंदा आहिनि सिंधी बि मिली वेंदा आहिनि त हुते बढ़िया लगंदो आहे असांखे ॾाढो आस पास जे शहरनि में